डिजिटीकरणके बारेमे हम अहाँके बतबै छी जे आब जे मनोरञ्जन रहलै ओ डिजिटीकरणसँ भेलै मतलब औद्योगीकरण भऽ गेलै आब उद्योग आबि गेलै लोक मशीनीकरण मशीनपर अपन जीवन जिआबै लागलै तऽ बदलाव बहुत भऽ गेलै